हमरा हिसाबसँ हमराके क्षेत्रमे जइसे हमसब सीतामढ़ीसँ छिए तऽ इहाँपर सीताजीके धरती इहाँपर सीताजी जन्म लेले छलै ओ उन्हीके नामपर इहाँपर मन्दिर छै पर मन्दिरके आओर भी ज्यादा विकसित करैके जरूरत छै से हमर सुझाव ई छै कि ओकर ज्यादा विकसित उकसित करी बहुत दूर दूरसँ लोक घुमैमे आउ इहाँ माताके जन्म धरतीपर आके लोक मान्यता इहाँ एक अलगे छै जइसे दोसरा जगहमे अयोध्यामे छै रामजीके बड़ बड़ मन्दिर बनल छै ओहिसँ ओइसने मन्दिरसब इहाँ सीताजीके नामपर भी बनैके बहुत जरूरी हइ एहिमे ओहिके बाद पर्यटकके आबै इहाँपर घुमै पर्यटक जब घुमै उमैके लेल आबै तऽ हुनका सुविधाके लेल अगल बगलमे बढ़िआँ बढ़िआँ होटल होइके चाही अलग अलग बेबस्थाके अनुसार जे बड़ लोक छै बढ़िआँ लोक छै बढ़िआँ बढ़िआँ होटलमे रहै ए सी उसीसबके बेबस्था होइके चाही आओर जे गरीब घरके छै हुनका लेल जब ओ मन्दिरमे आबै माताके दर्शन करै पूजा पाठ करै लोगनके हेल्प करै तऽ ओहिके लेल हुनका रहैके लेल भी किछु धर्मशाला उर्मशालाके सरकारके ओरसँ बेबस्था रहैके चाही जाहिमे खाना उना हइ भोजन जिसे जतना भी श्रद्धालु सब छै सब पूजा उजा करैके बाद ओहिमे भोजन उजन ग्रहण करि सकै गरीबनके लोक गरीब लोक सब जे सब असहाइ छै ओकरा सबके लिए धर्मशालामे किछु बेबस्था होइके चाही घुमै खातिर आओर जे रोड उड छै ओकर तनिका चौड़ीकरण करिके ओकरा चौड़ा करिके आबै जाइ खातिर गाड़ी उड़ीके कोइ दिक्कत नहि होइ ज्यादा जाम उम नहि लगै ओहो सबके ठीक करैके कोशिश करबाक चाही सरकार सबके इएह सुझावसब छै कि ओ सबके पर्यटकके रूपसँ बड़ा करू आओर पुनौराधाम मन्दिर छै जकरो आओर बढ़िआँसँ करैके जरूरत छै जहाँकि लोक दूर दूरसँ घुमै आबै जे राधा कृष्णजीके मन्दिर छै हालेश्वर स्थान मन्दिर छै वहाँ भी शिवजीके मन्दिर छै बड़ बड़ धीरे धीरे ओकर विकास भऽ रहल छै पर आओर ज्यादा विकासके ओन्ने जरूरत हइ कि वहाँ किछु समस्या छै रोड उडके तनिका दिक्कत छै ओकरो ठीक करैके जरूरत छै